तुस मिगी हुन अपने लक्ष दे बारै च दस्सेओ थुहाड़ा लक्ष जेह्ड़ा ऐ बचपन च जेह्ड़ा केह् हा और हुन दा लक्ष जेह्ड़ा ऐ थुहाड़ा केह् ऐ जि'यां केह् तुस लक्ष दी गल्ल करने लाई ते हून अगर में अपने बारै दस्सना चाह्ं जेह्का निक्के होंदे लक्ष हा जि'यां अ'ऊं दूसरी गै पढ़दा ते पैह्ला इ'यै लक्ष होंदा कि फस्ट होना क्लासै च जां फ्ही घरै आह्लें गी खुशी होंदी ते ओह् चीजां ते होर मैटर बी करदी ही उस टैम ते हून बी बड़ी कम्म दिंदी ओह् कि जियां जि'यां हून अ'ऊं पंजमीं पुज्जेआ पंजमीं च बी आखदे हे हून तू दूए स्कूल जाना हून तू पास कर शैल नम्बर लै मतलब इ'यां पैह्लै रोल नम्बर लैना बड़ी बड्डी गल्ल होंदी ही घरै आह्ले बी खुश होंदे ते अस बी खुश होंदे गै ऐ हे असें गी बी खुशी होंदी ही कि मेरा इक रोल नम्बर ऐ जां मेरा इ'न्ना फलाना रोल नम्बर ऐ उ'आं गै फ्ही जि'यां जि'यां चलदे गे उस टैम इ'यै होंदा कि क्लासां पास करनियां जां जो बी करना फ्ही औदे बा'द अठमीं पुज्जे अठमीं बिच्च बी बोर्ड दी क्लास होंदी ही अस तां बी इ'यै हा कि पैह्ले नम्बर गै औना अपना फर्स्ट दा रिकार्ड नी तोड़ना औंदे मतलब हर साल फर्स्ट गै होना पैह्ले नम्बर उप्पर गै औना ते उ'आं उ'आं गै जंदे गे ते मैट्रिक दी क्लास आई जिसलै दसमीं क्लास फ्ही ओह् फ्ही असें ओर थोह्ड़ी सोच बदलदी गेई फ्ही असें पूरे जम्मू च जां उधमपुर च असें फर्स्ट होना मतलब पैह्ले नम्बर पर औना अखबारें पर नांऽ आह्नना उस टैम साढ़े इ'यै लक्ष होंदे जि'यां उन फ्ही अस बाह्रमीं पुज्जे उस टैम बी घरै आह्ले बी एह् हे कि अखबारै पर होना बड़ी बड्डी गल्ल ऐ फ्ही अस अपने कोला कोशश करदे बी ऐ हे पढ़दे बी ऐ हे उ'आं गै हुन अस कालेज पुज्जे ते अस साढ़े दमागै च होर आया कि नेईं असें केह् आखदे केह् आखदे नौकरी बी करनी आसें बड्डा अफ्सर बनना घरै आह्ले बी असें उस्सै स्हाबै दा फोर्स करदे ते अस उस्सै स्हाबै दा सोचदे असें ओह् किश करना बी ऐ ते हून अस अपने स्हाबै दे त्यारी उप्पर आं हैन बी ऐं अस लक्ष दी पूरी मतलब अपने कोला जिन्ना बी होई सकदा पूरी मेह्नत करादे पूरा मन शन लाइयै कम्म करादे पढ़ा दे फ्ही बी उन जि'यां हुन उप्पर आह्ला जियां आखग होना ते उऐ गै असें अपने कोला ते इयां पूरी कोशश करादे अस करदे बी रौह्ना बाकी इ'यै मेरा लक्ष हा बी बाकी अ'ऊं इ'यै आखना चाह्न्नां कि टैम टू टैम बंदे दे लक्ष बी बदलदे रौंह्दे एज दे स्हाबै मैटर करदा जि'यां कोई निक्का होंदाओह्दी उ'न्नी हारी सोच होंदी जियां जगत दुनिया दिक्खग उ'न्नै उस्सै स्हाबै दे चलना बस में इ'यै आखना चाह्न्नां